असांजे एरिआ में हर चोॾहां जनवरी पतंग जो त्योहार जाम धाम धूम सां मल्हायो वेंदो आहे ऐं ॿ टे ॾींहं छोकिरा हुनजा माउ पीउ टेरेस ते वञी करे पतंग चकाईंदा आहिनि नास्ता पाणी रोटी पाणी खाईंदा आहिनि ऐं ॿियो त्योहार हिकिड़ो उहो थींदो आहे इहो गरबनि जो ॾियारी अॻिमें ईंदो आहे उन में असांजी एरिया में घटि में घटि घटि में घटि चालीहनि पंजानि जॻहयुनि ते गरबनि जो प्रोग्राम थींदो आहे जंहिं में मेन छोकिरियूं गरबा खेॾींदियूं आहिनि ऐं आयोजक हुन जो सुठो इहो कंदा आहिनि माना आयोजन ऐं जाम मज़ो ईंदो आहे